बर्तनके बारेमे हम आब अहाँ सबसँ बात करब बर्तन जेना कोनो भी खाना बनबै छी तऽ ओ बर्तन रङ्ग बिरङ्गके बर्तनसँ होइ छै जेना लोहिया करछुल छोलनी तब ई टोकना किछु भी बनबै छियै तऽ हम ओ बर्तनके काज करै छियै जेना भेल भात बनबै छी तऽ टोकनाके काज करै छी चाय बनबै छी तऽ सॉसपेनके काज करै छी पानि पीयै छी तऽ लोटाके काज करै छी तब एनाहिते होइ छै जेना बच्चा अगर बच्चा पानि पीयै छै तऽ ओ गिलाससँ पीयै छै लोटासँ ओकरा पीअल नहि होइ छै तऽ ओ जे बर्तन होइ छै से बर्तन बुझियौ खाना बनबैमे बड़ नीक लगै छै जेना अहाँ अगर नॉनवेज छी तऽ अलग बर्तन रहै छै वेजिटेरियन छी तऽ अलग बर्तन रहै छै तऽ ओइमे जे बर्तन सब रहै छै से बड़ नीक लगैत रहै छै बर्तन सब देखयमे तैके बाबजूदो जे बर्तन सब जेना बताइए देलहुँ तब आओर अगर हम जे चाय बनबै छी तऽ सॉसपेनमे बनबै छी किछु भी हम जे लारै छी तऽ छोलनी करछुल झाँझ अइ सबसँ हम लारै छी जेना कतौ भोज तोज होइ छै तऽ कड़ाही सबमे सब्जी बनय छै टोपियामे भात बनै छै आओर घर सबमे अगर भात बनै छै तऽ टोकनामे बनै छै अगर घर सबमे जे सब्जी बनै छै तऽ ओ लोहियामे बनै छै आओर भोज सबमे सब्जी बनै छै तऽ कड़ाहीमे भोज सबमे सब्जी बनै छै तऽ ओ जे होइ छै से बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ बर्तन सब रहै छै जेना दरभंगेमे जेना कतौ भी लोक सब रहै छै तऽ ई ई अहाँके खाना पुरुखो बनबै छथिन लेडीजे नहि बल्कि पुरुखो बनबै छथिन पुरुख जे घरसँ बहुत दूर रहै छै तऽ पुरुखे बनबै छथिन खाना ओ खाना पीना जे बनबै छथिन तऽ बर्तनके काज अयबे करय छै तऽ ओ जे बर्तन रहै छै से बर्तन बुझियौ जे रङ्ग बहुत बर्तन सब रहै छै ओकरा फेर खाना बनेलाक बाद माञ्जऽ पड़ै छै तऽ ओइमे ओ बर्तनके बहुत मेहनत करऽ पड़ै छै माञ्जैमे सब किछुमे बुझियौ जे बर्तन काज दै छै जेना खाना पीनामे जेना खाय छियै तऽ थारीमे खाइ छियै आओर किछु भी करै छियै तऽ बुझियौ जे बाल्टीमे पानि रखै छियै सब किछु करै छियै